हैलो हां जी हां जी हां जी होर भैन जी केह् हाल ऐ ठीक ऐ किश बी निं इत्थें हां साद्दा आया जाना हां चलने आं चलने आं चार बजे चार बजे चार बजे आक्खे दा उ'नें चार बजे गै जाह्गे होई गेइयां होई गेइयां त्यार तुस जां होना अच्छा अच्छा होवो त्यार तां चलने आं फ्ही साद्दा आए तां फ्ही चलने आं हां म्हल्ला जाना सारियें जनानियें सारियें गी आक्खे दा हां खरी खरी ते ठीक ऐ फ्ही होवो त्यार ते चलने आं फ्ही तां करी लैन्नी आं फ्ही अ'ऊं फोन ते करी लैन्नी फोन फ्ही तां ठीक ऐ